हेलौ हेलौ ओइ नोंथां माथो आं नोंखौ माबा मोनसे खोनादोंमोनलै माथो नोङो एसएससिनि माबा द्राइभिंनि एप्लाइ खालामदोंमोनलाय इन्टारभिउ हैदोंमोन बा मारै मारै जाखो औ औ औ नेथ'दो नेथ'नांसिगोन अब्ला ना औ दे दे दे औ अहो आं खालामफेरथ्राखै दाबो जेबोनो जागोन औ दे दे दे जागोन औ बिदि औ औ बिदिनोसै आंहालाय नै प्राइभेटआवनो मावै मावैनो एरैनो माबालांसिगोन औ बिदिनो है स्कुलफ्रावनो दङ ओरैनो प्राइभेटफ्राव हाबसन हाबसनलाबायनानै दंथ'यो ओरैनोलाय मानो बेखार थाबाय थानो औ बिदि साननानैनो आं औ बेखायनो एरैनो थाबाय थानो बास्लायस्लाय बेखौनो प्राइभेटफ्रावनो फोरोंथ'दों नोथांआबो फोरोंनो गोसोब्ला जयेन जाफैनो हागोन जोंनि स्कुलआवबो भेकेन्सि दङ दंनायालाय नोंथाङा खबर लानायनायनो हागोन प्रिनसिपाल सारजों रायलायगोन दे आं नोंथाङा गोसोब्ला जेबो असुबिदा जानाय नङा ओरैनो आरो नोंथाङाथ' मालाय कवालिफिकेसनआबो दंखायो ना बेनिखायनो नोंथांखौबो ओरैनो र' आं प्रिन्सिपाल सारनाव सोंनायनायसै प्रिन्सिपाल सारआ मा होनो जेखिया आं खोथाफ्रा मिलायोब्ला नोंथाङा जों स्कुलआवनो फोरोंफैनो हागोन आरो औ दे औ दे दे दे औ औ दे दे